म्हाका प्रत्यक्षान नवाजुद्दीन सिद्दिकी ओम पुरी ह्या सारक्या ह्या सारक्या सिनेकलाकारांक मेळपाक आवडटलें कारण तांचें जें शिक्षण आसा तें राष्ट्रीय नाट्य म्हाविद्यालयांत जालां एन एस डी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हें जें स्कूल आसा त्या नाट्य विद्यालयांत नाटकांतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली शिकयल्ल्यो वतात नाटक कशें आसचें नाटक कितें आसचें नाटक कशें बरोवचें नाटक कशें घडोवचें हें ह्या विद्यालयांत शिकयल्यो वता आनी ओम पुरी ह्या किंवा नवाजुद्दीन सिद्दिकी इरफान खान हे जे सिनेकलाकार आसात ते आयज खूब बरे सिनेकलाकार म्हणून वळखले वतात आनी तांची जी अभिनय कला आसा ती हेर कलाकारां परस वेगळी आसा तें आमकां जाणवता ते जे नाटक किंवा सिनेमा करपाक घेतात तो सुद्दां हेर कलाकारां परस वेगळो आसता कसलींच पोजडेंपणां किंवा पोचकेंपणां तांच्या तांच्या सिनेमांनी नासतात तांच्या नाटकांनी नासतात हांव तांकां मेळ्ळें जाल्यार इतलेंच विचारतलें की आयज सिनेमांनी जें चल्लां म्हणल्यार जें पक्षपात चल्ल्यात जें नातें संबंदान आसले तांकां काम दिवप तांकां जाय तशें वागोवप हें जें चल्लां ताका लागून तुमकां कसल्यो अडी अडचण्यो आयल्यो आनी ताचेर तांचे मत कितें हांव जाणां एक नाट्य कलाकार वा स्नेह कलाकार म्हणून तांकां कशें दिसता हें म्हाका जाणून घेवपाक जाय कारण हे जे सिनेकलाकार आसात तांणी सिनेमा किंवा नाटकां जरी कमी केल्यां आसलीं न्हय जाल्यार प्रत्येकाच्या मनार आनी काळजार राज्य मात गा गाजयलां